भिपिएन खौथ' आं बाहायनाय जाबाय गोबांबार बाहायनाय जायो माब्लाबा माब्लाबा रिगुलारलि बाहायनायबो जायो मानो होनना बुङोब्ला गेम गेलेनायनि बेलायाव आथिखालाव बे मोननै जोबोद गोनांथार जानानै फैबाय भारत सरकारा पाबजि बेन खालामनाय बायदिसिना साइनिस एप्लिकेसनफोरखौ बन्द' खालामनायनि थाखाय दा बैफोर एप्लिकिसनफोरखौ जोङो माने मोननो थाखाय बाहायनो हानायनि थाखाय भिपिनखौ बाहायबाय थानाय जादों दा पाबजि पाबजिखौथ' बयबो गेलेयो सेंग्राफ्रा सिख्लाफ्रा इयं जेनेरेस'ना दा पाबजि गेलेनो थाखाय भिपिनखौ बाहायनो गोनांथार जायो दा बे हिसाबै आंबो पाबजि गेलेनायनि थाखाय गोबांबार भिफिएनखौ बाहायबाय थादों दा बिनि अनगायैबो माखासे गुगल सार्चफोराव बा इउथुबफोर नायोब्ला गुबुन जायगानि खौरांफोर मिथिनो थाखाय गुबुन जायगानि सारभारखौ एडब खालामनानै गुबुन जायगानि नलेज मोननो थाखाय माखासे इउथुब भिडिय'फोर नायनो थाखाय भिपिएनखौ बाहायनाय जायो दा बे हिसाबै आंबो गोबांबार बाहायनाय जादों आरखि दा बेखिनियानो